दिल्लीअ में घणो करे बिजली कोनि वेंदी आहे पर जीअं बिजली वेंदी बि आहे त असांजो गुज़ारो थी वेंदो आहे छोजो इहा जेका राजधानी आहे न हिंदुस्तान जी त हिते बिजलीअ जी खप खपत चाहे घणी आहे पर घणो करे बिजली वेंदी कोन्हे ऐं हिनमें असांजो गुज़ारो सुठो थी वेंदो आहे जीअं विच विच में हिकु ॿ मिंट वेंदी बि आहे त असांखे कोई फ़र्कु न पवंदो आहे ऐं कमु हली वेंदो आहे ॿ मिंट अगरि निकिरी वञणु काई वॾी ॻाल्हि न आहे हा जेको ॿियनि शहरनि में लंबे टाइम लाइ थी वञे बिजली उते दिक़त आहे उते तकलीफ़ आहे माण्हुनि खे पर हिते काई छोजो राजधानी आहे त हिते काई तकलीफ़ कोन्हे हिते असांजो तमामु सुठो गुज़ारो थी वेंदो आहे हिकु ॿ मिंट त हुअं ई माण्हूअ खे आराम लाइ बि खपे जे हिकु ॿ ॾी हिकु ॿ मिंट जे नथी अचे बिजली त काई ॻाल्हि न आए असांजो उन ई में निकिरी वेंदो आहे टाइम ॿ मिंट माण्हू गुज़ारे सां करे सघंदो आहे को पाणी पीअणो पवंदो आहे को चांहि पीअणी हूंदी आहे त ॿ टे मिंट जे विच में बिजली हली वई तेस ताईं चांहि पी वठो उन में कहिड़ो फ़र्कु थो पए त इन ई करे असांजो त ॾाढो सुठो गुज़ारो थी वेंदो आहे महिरबानी